शादी जैसे बड़े समारोह के लिए पानी की बड़ी मात्रा की व्यवस्था करने के लिए हम लोग जो हमारे यहाँ का स्थानीय वेंडर है हम उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं और इसके लिए सबसे पहले हम यह करते हैं कि कितने लोग आने वाले हैं जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए एक हज़ार लोगों का भोजन है तो ऐसा हम मान के चलते हैं कैलकुलेट करके चलते हैं कि एक व्यक्ति के लिए मान लीजिए दो या तीन ग्लास पानी चाहिए तो यानि एक हज़ार तीन हज़ार ग्लास पानी ज़रूर चाहिए तो उस हिसाब से जो पानी आता है वह पानी की व्यवस्था हम हमारे ठेकेदार को कह के रखते हैं और ठेकेदार उस हिसाब से पानी देता है फिर उसी हिसाब से हमारे जो ग्लास है वह ग्लास की व्यवस्था करते हैं लेकिन इसमें हमने दो व्यवस्थाएँ और करके रखी थी एक तो यह है कि हम इसके साथ साथ नगर निगम से टैंकर भी मंगवा कर रखते हैं ऐसे पीने का पानी तो एक चीज़ है लेकिन कई बार बर्तन धोने के लिए हाथ पैर हाथ धोने के लिए या कुछ और साफ सफाई करनी है उसके लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वह हम नगर निगम के टैंकर से उसकी व्यवस्था करते हैं लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हम कैंपर से जो पानी आता है हम उसको बुलवाते हैं इसमें हम लोग ने एक चीज़ और करके रखी है करके करके रखते हैं कि हम जो ठेकेदार हैं उनसे यह भी बात करके रखते हैं कि भाई पानी यदि कम होने लगेगा तो उसकी व्यवस्था आपको तुरंत करनी पड़ेगी तो उसके हम एक घंटे पहले आपको सूचना देंगे ताकि आप पर्याप्त मात्रा में पानी हमको समय से पहले पहुँचा दें तो उसके लिए भी हमने दो आदमियों की व्यवस्था करके रखी थी ताकि वह यह देखते रहें कि यदि पानी कम पड़ रहा है तो वह एक घंटे पहले सूचना दे दें ताकि ठेकेदार फिर अपनी हमको समय पर पहुँचा सके और शादी में कोई दिक्कत न आए